میں نے اپنی پہلی فوٹو گرافی ایک اگتے ہوئے سورج کی کی تھی جب میں نہ تیرہ سال کی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے حالانکہ وہ فوٹو میرے فون میں نہ ہو مگر میرے دل میں ہے وہ فوٹو ایک اگتے ہوئے سورج کی تھی جو کہ بہت ہی عمدہ لگ رہا تھا آپ اگر جو اصلیت میں بھی دیکھیں گے تو اگتے ہوئے سورج کو دیکھ کے آپ کو جو محسوس ہوگا جو آپ کو راحت ملے گی جو آپ کو سکون ملے گا وہ آپ کو اور کسی چیز سے نہیں ملے گا اگتے ہوئے سورج کی وہ ایک عمدہ سی پکچر مجھے نہیں پتا ابھی کہاں ہوگی مگر وہ میرے ذہن میں میرے دل میں ہے ابھی تک میں اگتے ہوئے سورج کی فوٹوز اکثر کھینچا کرتی ہوں لیکن وہ ویسی نہیں ہے جیسی کہ میں نے تیرہ سال کی عمر میں ایک چھوٹی بچی کے طور پر لی تھی وہ پکچر مجھے ابھی تک نہیں ملی میں کافی بار سوچتی ہوں کہ میں اس کو ڈھونڈوں کہیں نہ کہیں ہوگی وہ میرے فون میں لیکن افسوس وہ میرے فون میں نہیں